ہاں مجھے تصویریں لینا بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے میں اپنی بھی تصویر لیتی ہوں جیسے نیچرل جگہ جانا مطلب باہر گھومنے جانا تو وہاں کی تصویریں لینا اور اسنیپ بنانا مطلب بہت زیادہ پسند ہے ویڈیوگرافی کرنا ایڈ اس کو ایڈیٹنگ کرنا پہلے تو ویڈیو بنانا اور تصویریں لینا پھر ویڈیو میں ایڈیٹ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس میں مجھے ویڈیوگرافی میں تصویریں لینے میں اس میں بھی مجھے تھرڈ پرائز یعنی تیسرا پرائز مل چکا ہے کیونکہ میں بہت پسند کرتی ہوں تصویر لینا اور میری تصویریں لینا مطلب ایک دن میں دس تصویریں میں لیتی ہوں اسے سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ میں بہت پسند کرتی ہوں تصویریں لینا اچھی اچھی جگہوں کی تصویر لینا میموریز ہوتی ہیں تصویریں لینے سے یہ ہوتا ہے ایک میموریز بن جاتی ہے کہ اس دن ہم نے یہ تصویر لی تھی یہ لی تھی میموریز بنانا مجھے بہت پسند ہے جس سے کہ میموریز کس سے بنتی ہے تصویر لینے سے بنتی ہے جب ہم تصویر لیں گے اس میں ہماری میموریز بنے گی ایک یادگار ہو جاتی ہے جس کی ہم نے تصویر لی ایک یادگار بن جاتی ہے